मा औ नंगौ माबामोन आस्सा आस्सासा औ आस्सासा आस्सासा औ जायो जायो

आस्सासा गारि बुकिं माने जोंनाव पेकेज थाखायो औ गुवाहाटिनिफ्राय जेनेबा नोङो काजिरङायाव थांगोन ओमफ्राय होजोंहाय सानसेयाव बोथिबेसे जागोन बेनिफ्राय खैदिन बेरायगोन मा मा नायगोन पेकेज थाखायो आरो बे पेकेजखौ लायोब्लानो नोंसोरो जेनेबा पेकेजआ ओरैबायदि हो फर इग्जाम्पोल सासेआव गुवाहाटिनिफ्राय काजिरङा थुर सानथाम जेनेबा सासेआव साथ हाजार बेबायदि पेकेज थायो आरो औ नोंसोर बेवहायनो जाजोब्बाय आरो किन्थु होजोंनि नोंसोर माबा बायलाय फानलाय बिदिफ्रा नोंसोरनि आरो पेकेजआव माथ्र' गारिनि थागोन साहा थागोन सानसेयाव खननै जानाय खननै थागोन

औ औ औ आस्सासा औ औ औ औ बुंनो थाङोब्ला दंजोबो होनजायो मोसा जेरै मैदेरफ्राथ' एभैलोबोल मैफोरखौबो एभैलेबोल नुयो हाग्रानि मैसो नुयो एभैलेबोल बेनिफ्राय जुदि भाग्य'आ मोजांब्ला गान्दाखौबो नुयो नोंनि साइड लानानै बेरायनाया जुदि थिक जाब्ला बिसोरनि ओंखारनायजों बिसोरनि ओंखारनाय थाइमजों मिलायब्ला गान्दाखौबो नुबोयो सिय'र औ औ माने बियो बे साफारि थायो नालाय बेखौ साफारि द्राइभारफोरा मिथिखायो आं बिसोरनो बे काजिरङा सिंनि दायथ'खौ बे माबाफोरनो होयो साफारिफोरनोहाय होयो आं जास्ट साफारि हमहैगोन नोंसोर आंनावहाय पेकेज लानाय हिसाबै बेनिफ्राय नोंसोरो गान्दा नायनो होनब्ला बिसोर गान्दा ओंखारग्राजों लांगोन आरो नोंसोर भाग्य'आ दङब्ला नोंसोर बेयावनो गान्दाखौबो नुगोन गुबुन दावसेन दावलाफोरखौबो नुगोन जोंनि गामियाव नुफेरै दावसेनफोरखौ नुगोन बेबायदि आरो आस्सा दे मोजां मोजां मोजां औ दे दे